हांवें पोसीटीव प्रोडक्ट सिलेक्ट केल्लो तो म्हणजे गैस जर आमी पयलीच्या काळांत पळयत जाल्यार सगळे लोक जे आसात ते चूल वापरताले आनी मागीर चुलींतल्यान धुंवर येवप हें एक धुंवरा खातीर मागीर पोल्युशन जातालें वेगवेगळे मागीर ताजे दुशपरिणाम जाताले पण आतां तशें ना तर चुल्ल चूल आमकां खंय तरी चुकून खंय तरी दिसल्यार दिसतली पूण चडशे तरे सगळें कडेन जर आमी पळयत जाल्यार आतां गैसचोच सगळे जाण वापर करतात आनी चुलीचेर किदें जातालें किदेंय जर करता जाल्यार आमकां पयलीं लांकडां नाजाल्यार शेणी शेणयो त्यो सगळ्यो जळोवन मागीर तें कितें तरी आमी थंय चुलीचेर कितें तरी रांदताली तर ताका खूब वेळ वयतालो तर पयलो म्हणजे गैसाचो फायदो म्हणजे आमचे लग आमचे बेगीनूच लांकडां बी तशें कांयच आमकां तेची गरज ना आनी गैसचेर आमी बेगूनच आमचें जेवण जें आसा तें तयार करूंक शकता तशेंच इतर सुद्दां गोश्टी आमी बेगीनच्या बेगीन जर आमकां भूक लागला जाल्यार आमकां चड टायम रावोन आमचे भुके खातीर आमकां सामके सहन करचें पडना तर गैस खातीर आमी बेगीनच्या बेगीन आमकां किदें जाय तें बेगीनूच जेवण तयार करून आमी जेवपाक शकतात